पहले के ज़माना में टेक अथी नहीं था तो हाँ लेट से काम होता था आज के ज़माना में इन्टरनेट के से तुरन्त काम हो जाता है जैसे बैंक से मोबाइल से बैंक में पैसा पेमेन्ट होता है मोबाइल से टिकट बुक हो जाता है मोबाइल से और खाना बुकिन्ग हो जाती है मोबाइल से या शॉपिन्ग हो जाता है मोबाइल से और फेसबुक चला लेते हैं इन्स्टाग्राम चला लेते हैं पहले के ज़माना में नहीं सब नहीं चलता था अबके ज़माना में वाॅट्सएप पर बात होती है फेसबुक पर बात होती है इन्स्टाग्राम पर बात होती है और वीडियो कॉल भी हो जाता है पहले के ज़माना में नहीं होता था यह सब अबके जन ज़माना में वीडियो कॉल फेसबुक पर भी हो जाता है इन्स्टाग्राम में भी होता है और पहले के ज़माना में यह सब चीज़ नहीं होती थी अबके ज़माना में इन्टरनेट की सहयता से बहुत कुछ हो जाता है होटल भी बुक भी हो जाता है पेमेन्ट भी कर लेते हैं मोबाइल से हम खाना ऑर्डर भी कर लेते हैं शॉपिन्ग भी कर लेते हैं टिकट भी कटवा लेते हैं पहले के ज़माना में ऐसे नहीं होता था अबके ज़माना में फेसबुक पर भी बात हो जाती है ऑडियो कॉल वीडियो कॉल इन्स्टाग्राम पर भी ऑडियो कॉल हो जाता है कॉल दोनों होता है फेसबुक पर भी हो जाता है वॉट्सएप पर भी होता है पहले वॉट्सएप का जहाँ अथी नहीं था आज वॉट्सएप पर हो जाता है सारा काम पे फ़ोन से भी हो जाता है पहले के ज़माना में यह सब चीज़ नहीं होती थी बहुत लेट से होती थी आज के ज़माना में नेट के से तुरन्त हो जाता है फेसबुक से भी बात होती है वॉट्सअप इन्स्टाग्राम से फेसबुक से अथी यूट्यूब से हम पढ़ भी लेते हैं हैं गूगल से भी पढ़ लेते हैं इन्स्टाग्राम भी चला लेते हैं फेसबुक भी चला लेते हैं वॉट्सएप पर भी वॉट्सएप पर भी फ़ोटो भेज लेते हैं पहले के ज़माना में नहीं होता था यह सब अबके ज़माना में कर लेते हैं सब काम मोबाइल से ही कर लेते हैं पहले के ज़माना में कम्प्यूटर नहीं था अबके ज़माना में कम्प्यूटर है ऑनलाइन कर लेते हैं सबकुछ पहले के ज़माना में यह मोबाइल भी नहीं था तो इतनी जल्दी से सब काम नहीं हो पाता था आज के ज़माना में ऑनलाइन सबकुछ कर लेते हैं हम अपने मोबाइल से मोबाइल से हम बहुत काम कर लेते हैं अपने से जाति निवास ऑनलाइन कर लेते हैं फ़ोटो भी बना लेते हैं अपने अपने से टिकट भी कटवा लेते हैं खाना शॉपिन्ग भी कर लेते हैं ठीक शॉपिन्ग भी कर लेते हैं होटल बुक भी कर लेते हैं जाति निवास भी बना लेते हैं फेसबुक पर वीडियो कॉल कर लेते हैं वाट्सएप पर भी कर लेते हैं इन्स्टाग्राम पर भी कर लेते हैं और वॉट्सअप पर भी कर लेते हैं वीडियो ऑडियो कॉल्स पहले के ज़माना में यह सब नहीं होता था आज के ज़माना में यह सब होता है तुरन्त पहले के ज़माना में यह सब होता था तो बहुत लेट से काम होता था आज के ज़माना में तुरन्त हो जाता है सब काम जाति निवास भी बन जाता मोबाइले से हम बना लेते हैं और ऑनलाइन कर लेते हैं हम पार्सल सब कर लेते हैं मीसो पर कैन्सल भी कर सकते हैं पहले के ज़माना में यह सब नहीं होता था आज के ज़माना में हम मोबाइल से ऑर्डर भी कर सकते हैं खाना और टिकट भी कटवा सकते हैं और शॉपिन्ग भी कर सकते हैं और कपड़ा भी ऑर्डर कर सकते हैं मीसो से आसानी से हम यह सब काम कर सकते हैं मोबाइल से